हम लोग भारतीय नागरिक हैं जो कि भारत के नागरित हिन्दी भाषा को राष्ट्र भाषा मान माना गया है हिन्दी के बारे में हम लोग हिन्दी चाहे जो हो पैदा होता है भारत में तो वह हिन्दी से ही जो है जाना जाता है क्योंकि वह हिंदुस्तान का रहने वाला है इसलिए हिन्दी भाषा हमारी राष्ट्र भाषा मानी गई है हम लोग हिन्दी पर हमेशा अभिमान करते हैं क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान के हैं इसलिए हमारी भाषा हिन्दी है हिन्दी पहले तो जो है मदर्स मदर्सों में नहीं पढ़ाई जाती थी लेकिन हम दो एक जगह ऐसे देखें हैं जो आज हमारे देश की भाषा होने के नाते मुसलमान लोग भी हिन्दी को वरियाता देने लगे हैं और हिन्दी भाषा मदर्से में भी पढ़ाई जाने लगी है हम एक दो जगह ऐसे गए और बोलें कि तुम लोग क्या करते हो कौन सी भाषा पढ़ाई जाती है तो बोले पहले हम लोग हिन्दी नहीं पढ़ा पढ़ा पढ़ते थे लेकिन पढ़ाते थे अब हमारे यहाँ भी हिन्दी भाषा पढ़ाई जाती है तो हमने पूछा भाई क्यों तो बोला कि भाई देखो हमारी राष्ट्र भासा हिन्दी है इसलिए हम लोग हिन्दी को वरीयता देते हैं और हिन्दी पढ़ाते हैं जोकि मदर्से में अरबी या ऐसा कुछ होता है जो पढ़ाया जाता है इसलिए बोले कि भैया हिन हिन मतलब हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है हिन्दी को हम लोग अब मदर्से में भी पढ़ाते हैं तो इसलिए हम लोग कहीं भी जाते हैं अक्सर भारत में कहीं भी किसी कोने में चले जाओ तो अक्सर वहाँ पर हिन्दी मिलेगी क्योंकि हिन्दी ही हम लोगों की राष्ट्र भाषा है कुछ ना कुछ मतलब मिलता जुलता भाषा रहती है लेकिन खड़ी बोली में अक्सर हिन्दी ही बोलते हैं लोग ताकि हर आदमी कहीं भी रहे कैसा भी हो कैस किसी भी जगह पर जाए लेकिन हिन्दी की जानकारी में वह जान जाता है कि हमारे ही देश का है तो इसलिए हमको बहुत गर्व है कि चलो ठीक है हमें कुछ भी हो हर जगह कहीं भी जाओ तो हिन्दी वाले लोग मिलते हैं तो इसी से हमें हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है हम लोग हिन्दी के जैसे हम हिन्दी ही बोलते हैं हम लोग और हमेशा हिन्दी में ही बात करते हैं हम लोग गाँव के लोग है गाँव में अक्सर खड़ी बोली और अवधि बोली में ही हिन्दी बोली जाती है जिससे मिली जुली भाषा रहता है और हिन्दी हर शब्द से मतलब अलग भाषा है हम लोगों कि जो बहुत ही कठिन भी होती है और बहुत ही सरल भी होती है तो हिन्दी चाहे जिस जगह पर रहो हिन्दी हमेशा वहाँ के लोग हिन हिन्दी में वहाँ लोग हमेशा बात करते हुए हम लोगों को मिलते हैं हम लोग हिन्दी में ही बात करते हैं यहाँ तक कि विदेशों में भी अब हमारी भाषा को लोग बताते हैं कि भैया विदेशों में भी अब हिन्दी पढ़ाई जाती है और हिन्दी के बारे में बताया जाता हिन्दी सिखाई जाती है जिससे हमारी ही भाषा विदेश में भी फैल रही है जैसे हर भाषा हर जगह फैल जाती है वैसे हिन्दी भी बहुत जगह ऐसी है जो पढ़ाई और बोली जाती है तो हिन्दी ही ऐसी भाषा है जो सभी जगह सभी लोगों के बोल चाल में पाई जाती चाहे कोई भी व्यक्ति हो वह हिन्दी ज़रूर बोलता है तो हिन्दी के विषय में हर इस्कूल में पहले वरीयता दी जाती है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा जाता हिन्दी उसमें ज़रूर पढ़ाया जाता है क्या है कि उसमें हिन्दी के हिंदुस्तान के लोग हैं थ हिन्दी ज़रूरी है ना हिन्दी नहीं पढ़ेगा तो फिर वो कुछ भी नहीं पढ़ा है हिन्दी ही पढ़ने से वह हमा मतलब भारत का नागरिक माना जाता है कि चलो यह ही हिंदुस्तान का है ज हिन्दी ज़रूर बोलता है हिन्दी ज़रूर जानता है तो पढ़े रहे रहता है तभी तो वह बोलता है कहीं भी चला जाता है हिन्दी के बारे में ही वह जैसे वहाँ जाता तो हिन्दी के लोग उसको मिलते हैं तो बोलता है चलो ठीक है अब यह भी साथ हिन्दी का ही जानकार है ताकि हिन्दी बोल देता है तो हिन्दी ही ऐसी भाषा है जो हर जगह भारत में रहकर हमारी पसंदीदा भाषा है हम लोग हिन्दी के बारे में ही बोलते हैं और जानते हैं तो हिन्दी हम लोगों के जीवन में पैदा होने पर ही हम लोगों को वही सिखाया जाता है जब आदमी बच्चा पैदा होता है तभी हिन्दी के बारे में उसको जानकारी मतलब बचपन से ही जानकारी दी जाती है वही हमारे ही राष्ट्र राष्ट्र की भाषा हमें सब अब मतलब जब तक रहता है तब तक बोलता रहता है